یو ٹیوب چینل چینل ڈانس ٹی وی شو ڈانس میں بہت دلچسپ سے دیکھتی ہوں یو ٹیوب کے چینلس یو ٹیوب کے یوٹیوب پہ بھی بہت اچھی چیزیں بتاتا ہے اور ٹی وی شوز میں بھی جیسے کہ انڈین آئیڈل سارے گاما پا یہ سب چیزیں بہت اچھے سے دکھاتا ہے اس میں ڈانسنگ بھی رہتا ہے اور پہلے جیسا ناچ گانا تھا وہ اب دور میں نہیں ہے اب جو ڈانس جو لوگ کرتے ہیں وہ اب کی جنریشن کو پسند آتا ہے اور ہم جب ٹی وی شوز دیکھتے ہیں تو ہم بڑے لوگ کے ساتھ میں بیٹھ کر نہیں دے سکتے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ پہلے کا ناچ گانے میں فرق تھا اب کے ناچ گانے میں بہت زیادہ فرق ہے اسی لیے کیونکہ پہلے کی ڈریسنگ الگ تھی اب کی ڈریسنگ الگ ہے اسی لیے ہم اپنے والدین یا پھر اپنے دادا دادی کسی کے بھی بڑے افراد کے ساتھ ہم بیٹھ کر نہیں دے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس میں ہماری بےخودی معلوم ہوتی ہے جیسا کہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اسی طرح بڑوں سے احترام کرتے ہوئے ایسے ناچ گانے سب کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں ٹی وی کے شوز بھی بہت پسند آتے ہیں جیسے کہ دینی باتیں دینی جیسےکہ گھریلو سریلس وغیرہ رہتے ہیں تو وہ چیزیں بہت اچّھے سے ہم دیکھ سکتے ہیں مگر ناچنے کا جو ہنر اب کا ہے وہ ہمیں ہنر ناپسند ہے اب کی ڈریسنگ بھی صحیح نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے